ہمارے علاقے میں بہت طرح کے کاروبار پہلے سے پہلے سے ہی شروع کیے جا چکے ہیں اور ہمارے سیمانچل کے دیہات میں اور گاؤں میں مختلف طرح کے کاروبار کو چلایا جاتا ہے اور ان کی ان کو قائم کیا گیا ہے ان کی اچھی خاصی تعداد ہے جہاں تک بات ہے نئے کاروبار کے بارے میں تو یہ قدرتی وسائل سے ملا ہوا تو بہو بہتر ہوگا کیونکہ قدرتی وسائل میں ہمارا بہار بہت بہتر ہے یہاں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں قدرت نے ہمارے بہار کو بہت ساری نعمتوں اور وسائل سے مالا مال کیا ہے ہم یہاں ان کی ان میں سے کچھ کاروبار کا ذکر کرتے ہیں جیسے کپڑے کا کاروبار پاٹ کی کھیتی اور مکئی کی کھیتی اور اس طرح مکھانا کی کھیتی کپڑے کا کارو کپڑے کا بڑا کاروبار ہمارے یہاں ہوتا ہے باقی کاروبار کھیتی کی شکل میں ہے جیسے پاٹ کی کھیتی ہمارے علاقے کی سب سے بنیادی کھیتی تھی لیکن پچھلے چند سالوں میں مکئی نے اسے اس کو پیچھے کر دیا پاٹ کی کھیتی نے کھیتی سے علاقے کے کئی گھروں میں کاروباری طور پر مدد ملتی ہے اور کاروبار کو مضبوطی ملتی ہے اسی طرح مکئی کی کھیتی قدرت نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہی اہم ہے مکئی کے ذریعے بہت گھر آباد ہوتے ہیں اس کو فروخت کر کے کافی آمدنی ہوتی ہے اور مکھانا کی بات ہی الگ ہے پہلے لوگ اس سے ناواقف تھے لیکن جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ مکھانا کتنا اہم ہے تو لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں اور اس کی کھیتی اور اس کے کاروبار سے بہت سارے گھر آباد ہیں خدا انہیں ہمیشہ خوش رکھے